आमकां एक डांस करपाचो आसा आनी एक कंपिटिशन आसता खंय तेन्ना आमी कितें करता खबर आहा कंपिटिशन नांव दिता आमचें म्हटल्यार आमी तें डांसा रेडी आसा आमी एक मराठी डांस करता आमकां मराठी डांसाचो खूब शॉक सो आमी मराठी डांसा लागोन तेंका सांगता आमी एक मराठी डांस करतली पयलो आमी किदें करता एक बायलो सिलेक्ट करता कोण कोण डांस करपा बोरी आहा ती तीन धा जाण बायलांचें नांव घेता आनी तेंका कोण नाचपी आसता तेंकांच आपयता आमी आनी तीं डांस आपोवन तेंचीं नांवां घेता आनी मागीर घरा कडेन आपोवन तेंकां आमी डिसिजन घेता खंयचीय डांस करुंया कोंकणी करूया मराठी घेवया काशेन न्हेसोन करुंया की बेश्टी साडी न्हेसून करुंया मागीर सगले बायलांचे म्हणटा काशेन न्हेसोन आमकां डांस बरो आसा सो आमी काशेन न्हेसोन करुंया मागीर आमी काशेन न्हेसपाचो एक डांस मराठी यूट्यूबार घालता खंयचोय एक डांस घालता मराठी एक गळ्यान साकळी सोन्याची नाल्यार आनी खूब डांस आहा न्ही मराठी तितून एक आमी सिलेक्ट करता मराठान आतां सगळ्यान बायलांक रेडी जाली न्ही जाल्यार तो आमी आमी डांस करपाक रेडी करता आनी मागीर थंयसर डिसिजन घेता हो डांस करतलीं फाल्यां मागीर म्हणटा आमी अमके टायमार तिना सांजचे सगल्यान येवपाचें तिना टायमार धा बायलां मागीर तिना तुमी आमगे येवपाचीं सो चडशें करून हांव आमगे थंय प्रॅक्टीस करता मागीर आमगे तें बायल धा जाणां रेडी जाता सका तिना सुमार जेवन बीन तेंकां यो म्हणटा तीं येयलीं म्हणटोरी मागीर आमी तें डांस आतां कशी प्रॅक्टीस करूंया कोणा कोणा खंय उबी करपाचीं कोण फुडल्यान फाटल्यान कशीं मदीं रावता तीं धरता कोण दोग जाण बायल तीग जाण बायल दोग जाण बायल फुडें दोग तीग बायल घाल आनी सायडीन एक एक अशें करून धा जाल्यार बायलांचे आमी तें तयारी करता तो डांसा सोगलो तयारी जाली म्हूणटोरी आमी मागीर यूट्यूबार घालता आमचो वॉयस मॅसेज धाडटा हुंयचो डांस जाय तो आमकां मागीर तो यूट्यूबार येता म्हणटकीर यूट्यूबार घेवन आमी म्युजीक स्टार्ट करता स्टार्ट केली म्हणटगीर एक एक स्टेप घेता बंद करता प्रॅक्टीस करता तो स्टेप जालें म्हणटगीर मागीर सेकँड परत क्लिक करता बटन आमी यूट्यूबा वयले तो प्रॅक्टीस जाल की मागीर सेकँड स्टेप करता अशें करून आमी तो प्रॅक्टीस करता पूण एक दिसान तें सगळें जायना मागीर आमी कितें करता अर्द प्रॅक्टीस फाल्यां घेवया म्हणटा अर्द आमी पयलीं शिकता अशें मातशें मातशें कोणाकडेन बायलांकडेन सारकें तेंका दाखयता अशें नाचपाचें तशें मागीर तो डांस हें करता आनी मागीर आमकां हूंय आपयलां न्हू थंय आमी नांव दिता समज आमी एक रवींद्र भवनान आपयलें बायणां आमके दीस तुमकां एक डांस आसा जानेवारीक तुमकां एक तारखेर डांस येयला तर तुमी तेंच्या आतां रेडी रावपाचो सो मागीर आमी आतांच प्रॅक्टीस करूं लागता एक पंदरा दीस आमकां जाय पडटा प्रॅक्टीसी डांसाक मागीर ती आमी रवींद्र भवनांत आमचें नांव दिता नांव दिता आमची ग्रुपाचें नांव दिता समज आमच्या ग्रुपा अन्डर केले जाल्यार ग्रुपान नांव दिता म्हाजो ग्रुपाचें नांव स्वस्थ सेल्फ हेल्प ग्रूप सो हांव म्हाजें स्वस्थ सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव दिता अमकी बायलां आमचे डांसा आहा सो तुमी तें आमचें नांव बरोवपाचें मागीर ते आपलो नंबर दिता खंयचो फस्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ कितलो तुमचो नंबर आहा तें प्रमाणें तुमच्यांनी येवपाचें सगल्यांचे पार्टिसिपन्टांचें नांव दिवपाचें कोण कोण बायलो आहा त्यो मागीर आमी आठ दीस पंदरा दीस आमी डेली तिनां एक दोन वरां प्रॅक्टीस करता डांसाचो डांस प्रॅक्टीस जालो की ना मागीर आमी कॉस्ट्यूम किदें किदें घालपाचें डांसा आतां कापड न्हेसतलें एक भाशेचीं कापडां आमी कोणाकू ऑर्डर दिता एक पुना कोणाकूत पुनाची शॉप आसा तेका सांगता एक भशेन आमकां कापडां ब्लावज मागीर तीं ग्रीन कलर एक तांबडी ब्ला कापड काडल्यार ग्रीन कलर ब्लावज शिवता तांबडी एकू भशीन आमी कापडां हाडूं लायता मागीर कापडाचे आमी कितें घालपाचें वेड घालता कानाक एक फांती जाय पडटा आमकां सगल्या एकूच मोगरेची मोगरेची आबोलीची आबोली धा जाणांक सेम फांत्यो पांयां पयजाणां मागीर कांकणां ग्रीन एक दोनी हाती कांकणा माळो आपलीं आपलीं मंगळसुत्रूय घातलेलीं आसता मागीर माळ घालपाच्यो फांत्यो आनी वेड घालपाची हें सगल्यांक सांगता आमी तुमी सगले आमी आपले आपले तें घालपाचे साडी आमी सगळी पोयशे काडटा ग्रुपाच्या अंडाचे आनी तें आमी मागीर पयशे काडून त्यो साडी हाडटा एकू भशेन त्यो त्यो साडी मागीर आमकां फुडें किद्याकूय यूज जाता खंयी कंपिटीशना आमकां आनी खंय खंय आपयता त्यो मागीर आमी साडी त्योच यूज करता कापडां तीं कापडां मागीर आमी फक्त डांसाकूच म्हणून यूज करता आनी कित्याक घालिना तीं तीं कापडां मागीर आमी तशीं दवरता मागीर तीं कापडां सगळीं बायलांची सगलें कॉस्ट्युमाचे रेडी जाता मागीर आमी कॉस्ट्यूम घालून एक दीस परत प्रॅक्टीस करता आमी एक दीस वा आदले दीस रवींद्र भवना सांगता आमी मात्शी प्रॅक्टीस करपा येता एक दीस म्हणून ते मागीर आमकां दिता स्टेज सो पयले दिसा आमी वचून थंय प्रॅक्टीस करता म्युजीक लायता आमचे म्युजीक आसता तें आमी तेंचे कडेन दिता कोण ते म्युजिशन बसले आसता थंय आमचे कॅसेट दिता अमको आमचो डांस मराठी सो ते तुमी ते म्युजीक ते स्टार्ट केलें की आमी ते प्रमाणें स्टेपाचेर नाचपाचे डांसाचे मागीर तो हे जालें म्हणटगीर मागीर मागीर आमची फुडली तयारी हें सगळें जालें मागीर केंस कशे बांदपाचे एकूच मनशाक आमी केंस बांदपाक आपयता आमी सगल्याचो एक आंबाडो घालून फाटल्यान पोनीटेल घालून एक आंबाडो घालपाचो फांती माळपाची आनी तें केंसाचें आमी हें करता आनी हें सगळें आमची फस्ट थींग जालें म्हणटोरी मागीर आमी प्रॅक्टीस जाली की मागीर आमी केन्ना तयार ये आमकां आपयता आनी समज आमकां जेनवरी एक तारखेक आपयलां सो आमी ते जेनवरी एक तारखेक धांक सुमार आमकां आपयलां जा सो आमी णवां सुमार वचपाक तयारी करता णवां वचपाक आमकां एक गाडी जाय पडटा इतलीं बायलां कशीं वतलीं मागीर आमी गाडी अरेंज करता सगळीं पयशे काडटा बायलो आनी एक गाडी अरेंज करता आनी ते गाडयेंत बसून आमी मागीर डांसा वयता डांस मागी मागीर आमी थंय बसता बसून मागीर तें आमकां तें आमचें केन्ना नांव काडटा न्ही आमचे स्वास्थीक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव काडटा तेन्ना आमी स्टेजीर वयता आमी स्टेजीर तें म्युजीक

स्टेजीर वयतरी ते घालता मागीर आमी बरो पर्फोर्म करता समज एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायज येना जाल्यार कॉन्सोलेशन प्रायज तर घेवन येता आमी असो आमचो डांस म्युजीक चडशें आमी कोंकणी नाजाल्या मराठी डांस करता काशिन कोंकणी खंयची चड आमी मराठीन डांस करता ना जाल्यार कोंकणी हे दोनी आमचे डांसाचे हें आनी म्युजीक लावन आमी बरे भाशेन नाचता थँक्यू